मुझे जो है कि लेखन के लिए सबसे ज्यादा विचार अगर किसी चीज को लेकर आते हैं तो वो है घूमने फिरने को लेकर मुझे घुमने फिरने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है कोई मंदिर हो गया या फिर कोई अदर जगह हो गई पार्क हो गया कोई बड़ा या कोई घूमने से जो भी जगह होती है वहाँ पर घूमने घूम फिर कर मुझे वहाँ का मोमेंट में रहकर काफी सारे अलग अलग माइंड में थॉट आते हैं आने लग जाते हैं कि ये

वहाँ के वातावरण को देखकर के और अगर वहाँ का वातावरण शांत भी हो तो भी वहाँ का काफी अच्छा लगता है शांत वातावरण को देख कर भी मन में काफी सारे अलग अलग टाइप के विचार आते हैं कि यहाँ का सब कुछ यहाँ का वातावरण कितना शांत है शांत वातावरण में शांत वातावरण ह जो है कि हर किसी को ही पसंद आता है तो मुझे अगर किसी टॉपिक पर लिखने के लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है तो वो है प्रकृति प्रकृति पर तो हर कोई लिख ही देता है कुछ न कुछ जैसे कि उसका वातावरण हो गया पर्यावरण हो गया एनवायरमेंट और जो है कि झरने नदी तालाब जिन जिन पर लोगों को घूमने जाना पसंद होता है वहाँ की जगह कोई पुराना स्थल हो गया कोई धार्मिक संस्था हो गई जैसे कोई ताजमहल हो गया लाल किला हो गया कोई पुराना मंदिर या कोई और धार्मिक स्थल